हलो हा कार गैलेक्सी हा असांखे कार वठणी हुई जी तव्हां वटि हाणे कहिड़ियूं कहिड़ियूं अथव जी इनोवा जो अघु छा अथव जी त हुन में कलर कहिड़ा अथव हा मूंखे वाइट खपंदो हुयो अच्छा त असांखे इहे सिक्स सीट वारो खपंदो फैमिलीअ जे लाइ हा छह ॼणा वेही सघनि जंहिंमें जी त असांखे इहो लोन ते खपंदी मिली सघंदी आहे त इनजी उहा मंथली कि किश्त घणी भरणी पवंदी हा त असांखे टिनि सालनि जे अंदर मतिलबु पूरो थिए जीअं हुन जे हिसाब सां किश्त जी जी हिन में भाई हिनजी ख़ासियतियूं ॿुधाईंदो थोरी जी

जी जी त इहे मां ॿिए हफ़्ते अचांव थी त पोइ मूंखे घणनि ॾींहंनि में कार मिलंदी जी जी त अघु थोरो बराबरि ॿुधायो न थोरो घटि वधि कयो

हा मां ॿिए हफ़्ते अचां थी यारहें ॿारहें बजे ताईं जी जी त हाणे कुझु बुक वग़ैरह नालो वग़ैरह लिखंदो छा की न ओॾीमहिल ई

जी जी जी ठीकु आहे धन्यवाद